ہاں جی یہ تو ہے یہ چائے پینا بھارت میں ہر شخص كو پسند ہے اور ہم گھر میں چائے كیسے بناتے ہیں زیادہ تر ہمارے گھر میں تو دودھ والی چائے بنتی ہے اور پہلے پانی ابال لیتے ہیں اور اس كے بعد جب پانی ابلنے لگے تب اس میں چائے كی پتی ڈالتے ہیں اور اسے تھوڑی دیر ابلنے دیتے ہیں اس كے بعد شكر ڈال دیتے ہیں اور اس كے بعد دودھ ڈال كے كھولا لیتے ہیں اس كے بعد چھانتے جب ہم اس كو چھان چھانتے ہیں چائے كو اس كے بعد اس میں تھوڑا ادرک ادرک كا پیسٹ یا پھر ادرک ڈال دیتے ہیں اور ہاں جب دودھ ڈال رہے ہوتے ہیں تب اس وقت ہم لوگ ہمارے گھر میں خاص طور سے شربتی چائے ایک چیز ہے جو ڈالی جاتی ہے جس سے چائے میں چائے كے ٹیسٹ میں بہت فرق آ جاتا ہے اور اس سے سردی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے